मिगी अपनी स्टेट गै अच्छी लगदी ऐ ते में अपनी स्टेट गै बड़ी बहुत अच्छी लगदी ऐ जियां कि असें में इंया सुने दा कि सिरीनगर बड़ा अच्छा ऐ उत्थै घुम्मने गी लोक जंदे बर्फ पौंदी उत्थै बड़ी ठंडी ठंडी लोक बड़ा मज़ा लैने गी उत्थै जंदे घुम्मने गी जियां उत्थै किश्तियां न बौंहदे न बड़ा मज़ा लैंदे ओह्दे बाद अस इद्धर में वैष्णो देवी ऐ जात्तरू औंदे इत्थै इंदे घुम्मदे माता वैष्णो देवी दर्शन करने गी जंदे लोग बड़ी गै अच्छी जगह ओह् उत्थै घुम्मने गी औंदे दर्शन करने गी माता दा स्थान ऐ ओह्दे बाद अस शिवखोड़ी आइये ते शिवखोड़ी घुम्मने गी गे शिवजी दा स्थान ऐ बड़ा अच्छा लगदा असें ई ते उत्थै घुम्मने गी जाना ते दिक्खना मिगी एह् स्टेट बहुत गै अच्छियां लगदियां बाऽ अस इत्थै दरेआ ऐ चन्हाऽ दरेआ घुम्मनै गी जन्ने अस उत्थै न्हौने गी जन्ने इत्थै बड़ा शैल ठंडा ठंडा पानी ते ओह्दे बाद इत्थै सियाढ़ बाबा ऐ इन्नी शैल जगह दिक्खने आह्ली पानी पौंदा ओह् इन्नी दूरा दूरा पानी इन्ना उच्चा थल्लै पानी पौंदा उत्थै बहुत मज़ा औंदा न्हौने गी इन्नी शैल जगह दिक्खने गी एह्दे बाद अस चली जन्ने एह्दे बाद अस पंजाब बिच उत्थै सत्संग होंदे बाबाजी दे उत्थै अस जन्ने होन्ने बहुत अच्छी जगह उत्थै घुम्मने गी भाई उत्थै असेंई सत्संग सुनने होन्ने आं उत्थां मन निं करदा औने गी इन्नी अच्छी साढ़ी रूह सोचने आं इत्थै गै रौहचै अस इत्थै गै रौहचै अस जाने गी मन निं करदा फिर अस अंबरसर चली जन्ने होन्ने आं उत्थै गोल्डन टैम्पल ऐ उत्थै रातीं कोई जादै इन्नी शैल लाइटां जगदियां ऐं कोई दिक्खै दर्शन करै उत्थै इन्नी शैल शैल मच्छियां ऐं बड़ी अच्छी जगहां न फिर अस उत्थुआं वाघा बार्डर बी जाई सकनेआं दिक्खनेआं इन्नी शैल जगह ओह्बी हिंदोस्तान दा पाकिस्तान दा बार्डर उन्ना शैल जगह उत्थै बी ते जालियांवाला बाग अच्छे घुम्मने आं फिरने आं उत्थै बी मतलब बड़ा गै अच्छा मन निं करदा उत्थां औने गी घर गै ओचै इत्थै गै घुम्मदे रौहचै बड़ी अच्छी जगह पंजाब बी ओह् शैल ऐ अस इन्नी जगह घुम्मने औने खाना पीना बी होंदा असें ई साढ़े बच्चे गै बहुत मज़ा लैंदे इत्थै आखदे कि इत्थै गै रौह्ना असें बाबाजी दे सत्संग गी सुनने ई उत्थां मन निं करदा घर औने गी साढ़ी रूह् आखदी इत्थै गै रौह्चै अच्छे अच्छे सत्संग सुनचै पूरे इंया गै बड़े उत्थै इन्नी संगत होंदी कि इन्नी संगत बड़ा मज़ा औंदा ऐ इन्ना कुदै निं मज़ा औंदा जिन्ना अस ब्यास जाइयै सत्संग सुनने आं जां असें ई केह् उत्थै मज़ा औंदा ऐ कियां असें बौह्ना कियां असें उत्थै लंगर बी मतलब सब किश उत्थै फ्री ऐ जेह्ड़ा किश तुस खाई सकदे ओ तुस खाई सकदे ओ लेकिन उत्थां औने दा मन निं करदा ऐ इन्नी अच्छी जगह न ओह् ओह्दे बाद तुंदे जेह्ड़ी तुसेंगी स्टेट लगदी ऐ तुस उत्थै जाई सकदे ओ पर मिगी मेरी गै स्टेट इद्धर में पसंद करनी मिगी इत्थै घुम्मना फिरना पसंद करनी जियां अस इत्थै गे उठी अस शहादरा होई आए ओह्बी बहुत अच्छी जगह ऐ उत्थै बड़ा अच्छा घुम्मने आं बड़ा मज़ा औंदा उत्थै इक्क बूह्टा ऐ संतरे दा खबरै कैह्दा आखदे थल्लै ब'वो ते उप्परा ओह् फल किरदा होर तुस अग्गै जाओ ते अग्गै बॉर्डर गै बॉर्डर न इक्क ते बड़ा गै मज़ा आंदा इत्थै दरेआ कंढै कंढै जा ते ठंडी हवा ऐ ते इत्थै इक्क होर देवा दा स्थान ऐ मंगला माता जाओ उठी ओह्बी बड़ी शैल जगह ऐ ते उत्थुआं बॉर्डर इन्ना शैल लगदा ते मंदर इन्ने शैल शैल बहुत अच्छी जगह उत्थै बी बड़ा गै मज़ा आंदा उद्धर घुम्मने गी बाहर कुदै जाने दी जरूरत निं पर अपनी स्टेट इंडिया बिच गै बड़ा मज़ा औंदा लोक आखदे असें बाहर जाना बाहर जाना बाहर कोई निं मज़ा जिन्ना मज़ा अपनी स्टेट बिच होंदा ऐ इंया जम्मू गै इन्नियां जगह न घुम्मने गी जम्मू जाओ उठी तुस ऐं वैष्णो माता बाह्वे बाह्वे आह्ली माता इन्नी उत्थै बी बड़े जात्तरू औंदे उत्थै लोक इन्ने किस्म दे उत्थै जंदे इन्ना मज़ा औंदा बाह्वे आह्ली माता दे जाना जरूरत गै निं ऐ असें कुदै बाहर जाने दी असें ई अपनियां स्टेटां बड़ियां अच्छियां लगदियां असेंगी होर कुदै जाने दी जरूरत निं होंदी पर एह् ऐ के लोक जंदे उंदी अपनी अपनी ख्वाहिश होंदी ते मेरी इयै की मिगी बड़ी अच्छी लगदी ऐ एह् जगह अस हर कुदै रियासी रावी चिनाब दरेआ

अखनूरा धोड़ी उठदियां न ओह्बी बड़ा मज़ा औंदा पर केईं लोकें गी बाहर जाना अच्छा लगदा बड़ा पर असेंगी इत्थै गै बड़ा अच्छा लगदा अस इत्थै गै रौह्ना पसंद करने इत्थै गै घुम्मना फिरना बड़ा पसंद करने होन्ने आं ते इत्थै रियासी डैम बी ऐ अस उत्थै बी जन्ने होन्ने आं जेल्लै रातीं उत्थै लाइटां जगदियां ते इन्ना मज़ा आंदा ते इन्ना शैल लभदा उत्थै रौहचै अस दिखचै केह् कियां कियां पानी पौंदा कियां नेईं इत्थै असेंगी घुम्मना बड़ा अच्छा लगदा होर हून स्यालै इक्क बारी अस सिरीनगर बी जाना घुम्मने फिरने गी उत्थै बड़ी शैल जगह ऐ जाना ऐ असें लोकें कोला सुने दा बी ऐ टीवी दिक्खे दा की भई इन्नी शैल जगह ऐ ओह् ते मेरा मन ऐ इक्क बारी उत्थै जाने ई उत्थै असें जरूर जाना में ठंडी ठंडी बर्फ दा इंया मज़ा लैना लोक सारे जंदे ते अस गे निं मेरा इक्क मन ऐ कि भाई में उत्थै इक्क बारी जाना गै जाना ऐ जियां मानसर होइया मानसर बी केईं लोक बड़े जंदे पर अस जन्ने निं हैन पर सुनेआ उत्थै बड़ी जगह ऐ उत्थै लोक जंदे इंया बड़े घुम्मने फिरने गी पर अस निं गेदे पर जाना असें बस हून असें इक्क बारी मानसर जाना जां सिरीनगर जाना होर असें कुदै स्टेट बाहर जाने दी जरूरत निं ऐ इंया असेंगी इंडिया च बड़ी अच्छी जगह लगदी असेंगी जरूरत निं जाने दी